जय झूलेलाल मां अलॻि अलॻि तरीक़े जा प्लांट उगाया आहिनि पौधा ऐं हिकु में तुलसी उगाई आहे भिंडियूं वाङण अलॻि अलॻि सीड विधा आहिनि उनजे अंदर ऐं पॉटनि खे अलॻि अलॻि तरीके सां सजायो आहे प्लास्टिक प्लास्टिक जे इनमें पॉट में मिटी विझी अंदरु खाद विझी करे सुठे नमूने उगाया आहिनि प्लास्टिक जूं बाल्टियूं प्लास्टिक जा टब उन्हनि में सुठे नमूने सां अंदरु डेकोरेश करे अंदरु क्ले सां मिटीअ सां कलर वलर लॻाए करे सुठा डेकोरेशन लॻनि जींअ ॿाहिरां बि ॾिसण में सुठो लॻे पौधो भई की कुझु नयों कयो अथईं उन तरीक़े सां मां सजाया उनखे कलर करे करे अलॻि अलॻि तरीक़े जो कयो आहे मां